जी बोलिए मैडम जी मेरे गाँव में एक गो गाँव है

कल्याणपुर ब्लॉक में एक्कीस गो गाँव हैं काम क्या है आपको मैडम कहिए कहाँ घर हुआ आपका गुहाटी से आए हैं मैडम घूमना है गाँव में कि सोसाइटी जानना है मैडम आपके गुहाटी लाइफ सोसाइटी यहाँ नहीं है यहाँ क्षेत्रीय भाषा चलता है जी यहाँ यहाँ गाँव देहात है यहाँ क्षेत्रीय भाषा चलता है मैथिली भाषा चलता है थोड़ा बहुत हिंदी भाषा चलता है मैडम जी यहाँ सभी सभी जात है हिंदू मुस्लिम सिख इसाई हम सब मिला के भाई भाई बाद में जब आता है समय भाई आप कौन जात है मैडम आपका भी जाति यहाँ पर बहुत है हाँ तीन चार सौ तीन चार हज़ार घर हैं आइए घुमा देते हैं यहाँ दर्शन के लिए दर्शनीय जगह भी है बाबा भुईंया का स्थान है जी हम तो जित्वरिया से बोल रहें मैडम आपके गिरीश जी सब भी बहुत हैं जित्वरिया में जी मैडम आइए यहीं शादी हो जाएगा आप लोग का जाति बहुत हैं यहाँ पर ठीक है मैडम आइए इंतजार कर रहे हैं